आंनि नामा जाबाय आंनि मुङा जाबाय दारेन चन्द्र बर' आंनि बिमानि मुङा जाबाय खिरन बर' आर' आफानि मुङा मनिराम बर'मोन गोमालांबाय दिनै आं फरायबाय एसे पि इउ पास खालामबाय आङो टेन प्लास टु इन्टारमिडियेट फरायनानै साख्रि बाख्रि मोनाखै दा बिदिनो दङ आंनि फिसाज्लाया आरो दा क्लास सिक्साव जाबाय फिसाजो खासे फिसाजोनि मुङा जाबाय सुनिथा बर' आरो फिसाज्लानि नामआ जाबाय अनिल कुमार बर' आरो बिनिफ्राय दा सिक्साव थांनोसै इनिफ्राय आंनि फिसाज्लाखो आं फगतपारायाव होनो नामायदो दा एडमिसन जानोसै बारा दिन गैले रिजाल्ट आउट जाबाय टेनसन गैले जेबो उसुबिदा गैया बिनिथाखायनो आं गाहाम मोनदो आरो आंबो एसे फरायबाय साख्रि बाख्रि मोनासै आबाद मावनानै आं जायो दंफां लाइफां गायनानै थायो आरो बिनिफ्राय जोथोन लायो दै होनांगौआव मा दङ बा मोसौ दङ एसे दाउ दङ बिफां लाइफां गायदो बिफां लाइफांखो बिथाइखो फाननानै मोजाङै सोलियो बिनि थाखै आं बजार मिथियोगो मारकेट आरो बिनिफ्राय न'निफ्रायनो लांफायो बिनि थाखायनो आं गाहाम मोनदो आरो इसोरनि अननायाव गसाइनि अननायाव आं दाबो गोरिब होननानै भाबियाखै खिन्थु आं दा फरायनानैबो मोजां साख्रि बाख्रि मोनासै दाबो बिनि गेजेराव आंनि गथ' गथाइफोरखौ मोजां फरायहोनानै आं मोजां सेसथा खालामगोन हागोन होननानै आं आसा थायो आरो बिनिफ्राय आरो गामिनि जायफोरा माबा मोनसे उसुबिदा जाना दं बिसोरो मोजां फरायथो बा सोलोंथाइखो लाथो सिखाखो लाथो जों बेखो आसा खामो बिनि थाखाय आं आसा थायो आरो आबादफ्रावबो मोजां मावनांगौ आरो जानाय लोंनायफ्रावबो मोजां जानांगौ बिनि थाखायनो आं गाहाम मोनो आरो गामिनि गथ' गथाइखो ओरैनो थाद्लायोब्ला नोंथांमोना फरायनांगो न'फोराव सम जाबोबाय फरायहैथां होननानै आं न'खरनिफ्राय सोरबा लामाफोराव लोगो मोनबा होखारहरो गावनो सम जाबाय नोंथांमोना फरायहैथां गथ' गथाइ दं नोंसोरबो बिमा बिफायाबो मोजां जोथोन लानांगौ बिमा बिफाया जोथोन लायाब्ला गथ' गथाइआबो मोजां जाया आजिखालि बहुद धरननि सिसटेम ओंखारदो सिसटेमैनो मानिनो हानांगोन दोनबाय आरो ना